हां जी साढ़े ञ्याने ते भाई सरकारी स्कूल पढ़दे होर मेरे जठानी दे बच्चे न ओह् पढ़दे प्राइवेट स्कूल भाई उं'दे कोल पैसे ऐ ते ओह् पढ़ाई लैंदे हून साढ़े कोल इन्ना पैसा बी निं होंदा ते अस गौरमेंट स्कूल च पढ़ान्ने आं हून गौरमेंट स्कूल आह्ले बी शैल तू पढ़ांदे भाई हून उत्थें भाई जे पैसे नेईं लैंदे ते थोह्ड़ा ध्यान घट्ट दिंदे लेकिन पढ़ने आह्ला बच्चा ते उत्थै बी पढ़ी जंदा होर नेईं पढ़ने आह्ला केह् करचै तो जां मेरी जठानी गै बच्चे ऐ ओह् उत्थें पढ़दे अकैडमी च ते ना तां उं'दे बच्चे बी उंदा इन्ना खर्चा होंदा इन्ना खर्चा होंदा हून केह् करना ओह् देई ओड़दे भाई असें कु'त्थुआं देने अस गरीब बंदे होन्ने आं ते गरीबें बास्तै ते गौरमैंट स्कूल बी ठीक ई होंदा साढ़ा बच्चा उत्थै पढ़ना होग ते उत्थें बी पढ़ी लैग ते जे नेईं पढ़ना होग ते ओह् अकैडमी च बी नेईं पढ़ग में ते ओह् इयै आखनियां अकैडमी शैल निं होंदियां जां सरकारी स्कूल शैल निं होंदे साढ़े बास्तै तुस सारे शैल ऐ अस नेईं पढ़ाई सकने आं भाई घ बड़े बड़े स्कूलें च ते अस गौरमेंट स्कूल च पढ़ाई ओड़ने आं साढ़े बच्चें दा तां' गौरमेंट स्कूल च पढ़ी गै बी इतने शैल नंबर लेआ दे ते साढ़े जठानी गै बच्चे बी अकैडमी च पढ़ी गै बी शैल नंबर लेआ दे लेकिन बस फर्क ते इतना ई ऐ नी खर्चा उत्थै बी जादा होआ दा सरकारी स्कूल हैनी डांंग ब'रदे भाई अज्ज एह् चीज़ लेई आओ अज्ज एह् लेई आओ अकैडमी आह्लियां आह्लें दियां दो दो बर्दियां होंदियां स्कूलै गी फीस बक्खरी होंदी ऐ होर फिर गड्डी दा कराया बक्खरा होंदा किन्ना खर्चा होंदा ओह्दे च बी लेकिन करना केह् ऐ हून पैसे आह्ले कु'त्थै बी पढ़ाई सकदे हून साढ़े ञ्यानें मेरा इक मुड़ा ऐ ओह् ना तां इत्थां गौरमेंट ई पढ़ेआ हून बेचारा ना तां अ'ऊं अग्गें बी पढ़ा रा ते ना तां चलो अपनी मेह्नत उप्पर बी पढ़ा नी इक मेरे जठानी दे बच्चे ऐ ओह् बी होई गेई उंदी बी टवैल्थ टवैल्थ बाह्रमीं बाह्रमीं होई गेइयां होंदियां बी लेकिन हून फिर बी फिर बी बड़ा मुश्कल होंदा न अकैडमियें च पढ़ाना गौरमेंट च बी कुसै दा मन करदा भई इनें तां अकैडमी च पढ़ाचै कुसै दा मन करदा गौरमैंट च पढ़ाचै हून जिं'दे कोल पैसे होग ते ओह् गौरमेंट च पढ़ स अकैडमियें च पढ़ाई लैंदे हून साढ़े कोल पैसा नेईं ते असें कु'त्थै पढ़ाना अकैडमियें च असें फिर तो ओह्दे च ई पढ़ाना पौना असें तू फेर बी तां सरकारी स्कूल पढ़ाने पौना हून साढ़े बच्चे जे लायक ऐ ते ओह् पढ़ी गै जाह्ग जे नलायक होग त ते कु'त्थां पढ़ना जे असें नलायक साढ़े नलायक बच्चे होग जे अकैडमी बी भेजगे तां बी निं पढ़ना उन्नै जे पढ़ना होग तू अकैडमी सरकारी च पढ़ी जाह्ग गौरमेंट च कोई मता सरकारी प्राइवेट च कोई मता पढ़ना उन्नै लेकिन फिर बी इतना बड़ा दुखी होंदा मन भाई मन तू बत्थेरा करदा साढ़े बच्चे बी इनें अकैडमी च जान अकैडमी दा खर्चा खर्चा किन्ना होंदा अस खर्चा ओह् पूरा बी ते निं करी सकदे नी ध्याड़ीदार बंदा कितना खर्चा पूरा कर बचारा असें ते बड़ा दु मन दुखी होई जंदा साढ़े बच्चे मन करदा अस बी दो दो बर्दियां लाचै टाई बैल्ट लाइयै जाह्चै कु'त्थै न तां गड्डियें गड्ड गड्डियें चढ़ियै जाचै बेचारे साढ़े बच्चे किन्ने किन्ने किलो मीटर बचारे पैदल पैदल जाना होंदा उत्थै ना कोई गड्डी लग्गी दी ना कोई आटो लग्गे दे असें त छड़ा तां ओह्दे उप्पर गै जाना पौंदा बिच्च असें ते उ'नें थाएं पैदल पैदल जाना पौंदा साढ़े बच्चे गर्मियें च बड़ा बड़ा दुखी होई जंदे हून उ'नें करना कि अस गर्मियें दुखी होई जंदे बच्चे बेचारे धो न तां'ऊं बेचारे बैठे रैंह्दे ऐं कुतै छावां बौंह्दे बेचारे घरै गी आंदे तो उन्नी परेशानी परेशानी घरै गी गर्मी इन्नी लगदी थुआना तां हून असें करना केह् ऐ गरीब बंदे गरीब बंदा बचारा कक्ख नेईं करी सकदा बचारा ना मन बड़ा दुखी होई जंदा हून करना ते केह् करना ताऊं चलो साढ़े ञ्यानें बी कु'त्थै पढ़ी ई जाह्ग गौरमेंट गी पढ़ी जाह्ग सरकारी स्कूलें पढ़ी जाह्ग पढ़ना तो ऐ ई उन्नै हून बेचारे नेईं ऐ पैसे ते हून कु'त्थां अस उत्थां आह्नचै उ'नें बड़ी बड़ियां गड्डियां कु'त्थां आह्नचै जे वो पढ़ग ते आपूं अपनी गड्डियां खरीददे हून केह् करना अस चलो भाई सरकारी स्कूल बी जिं'दे कोल पैसा शैल होग ते ओह् प्राइवेट अकैडमियां बी पढ़ाई लैंदे ओह् जिं'दे कोल पैसा निं होग ते ओह् सरकारी स्कूल पढ़ाना निं हून होर करना केह् असें एह्दे कोल उप्पर ते साढ़े कोल कोई बस चलदा निं भई हून असें बड़ा दुखी होई जंदा मन ते गरीबें बास्तै बड़ा मन दुखी होर जे तां'ऊं जे प्राइवेट प्राइवेट स्कूलै च जाचै होर उ'नेंगी उत्थै पढ़ाचै ते त'ऊं पैह्ले फीस देओ ऐ इतने तरीके कोला पैह्ले फीस देई ओड़ो ते इ'नें त'ऊं असें जे फीस नेईं देवां ते उ'नें ओह्दे उप्पर ओह् केह् आखदे ब्याज बी लग्गन लगी पौंदा दस दस रपेऽ रोजै गै लाई लैंदे उं'दे उप्पर ओह् असें कु'त्थां जि'नें फीस पूरी निं होआ दी उ'नें उप्पर गै कु'त्थां देना उप्परा गड्डियां गै कराया उन्नै देओ ऐं किन्ना कुछ होंदा हून असें ते भई गौरमेंट च पढ़ाई लैगे सरकारी स्कूल बी खरे साढ़े ओड़े ते हून केह् करना असें उं'दे च पढ़ाना पौना